بھارتی ثقافت میں روایتی رقص شکلیں اس لیے اہم ہیں کیونکہ ہمارے بھارت کی رقص ایک اہم ثقافت میں سے ایک ہے جس کے وجہ سے لوگ اپنے ثقاوت کے بنیاد پر جانے جاتے ہیں روایتی رقص کی بات کی جائے تو علاقائی اعتبار سے ہوتے ہیں اور یہ کافی اہم بھی ہوتے ہیں ایک اچھا کی بات کی جائے تو جیسے بھرت نٹیم اور اسی طرح سے اور میں بھی سارے رقص ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایسے وقت وقت وقت پر اور جگہوں پر کا انجام دیا جاتا ہے جس کے لیے اس خاص موقع کو اگناس کیا جاتا ہے روایتی بات کی جائے تو الگ الگ روایت کے حساب سے اپنے اپنے ضرورت کی ضرورت کے حساب سے الگ الگ رقص جگہوں کو انجام دی جاتی ہے جیسے کہ بیہو اور اسی طرح سے دیگر رقص کا بھی اپنی ہے خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے